नमस्ते सर हाँ सर हाँ जी क्या आप के यहाँ जूता का भी व्यापार होता है और जूता कैसे किस क्वालटी में है तो चमड़े के जैसे जूते मिलेंगे क्या नहीं रेट का क्या है पैसे और क्या जूता बदला भी जा सकता है खराब हो जाय तो वहाँ अच्छा बाकी और सुविधा है कुछ ले सकते हैं बस यही दो लेंगे और क्या और जो हाँ हजार डेढ़ हजार के हाँ जी हाँ जी मुलायम ये नहीं कि कड़े चमड़े के हों

अच्छा जी

तो डेढ़ हजार में अच्छा जूता नहीं मिलेगा क्या

दो एक दिन में आ जाएँगे

ठीक है ठीक

ठीक है सर आपका है पश्चिम में किस तरफ कहाँ हैं आप अच्छा जी

नमस्ते